हून मीं इक कव्शन आया ऐ कि कदैं तुसैं वीडियो कांफ्रैंस ऐप यूज़ कीती ऐ कि नेंई हां जी अज्ज कल दिक्खो सोशल मीडिया दा बड़ा गै प्रचार होई गेदा ऐ ते अज्ज कल ते बच्चा बच्चा मोवाईल गी यूज़ करदा ऐ एह्दे कन्नैं साढ़ी लाईफ बड़ी बिज़ी होई गेदी ऐ अज्ज कल क्योंकि अज कल जिन्ने घरे दे लोग बच्चे न सारे मोबाईल गै हत्थ फड़े दे बड्डे केह् ते निक्के केह् ते सारे गै पार्टिसिपेट करदे न मोवाईल गी यूज़ करनें गी ते हां जी हून अस बी सिक्खी गेदे आं काफी कुश मोबाईल बिच्च ते बीडियो कांफ्रैंसिग बी करनें आं एह्दे कन्नैं बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि बड़ा दूर अपनें भैन भ्राह् रौंह्दे न जिनेंगी अस मिली नी सकदे ओह् अस उंदे कन्नैं बीडियो कांफ्रैंस करनें आं मिली लैन्ने आं इक दूसरे दी सामनैं शक्ल दिक्खी लैन्ने आं ते एह् ते बड़ा गै अच्छी साढ़ा टैकनॉलजी ऐ जियां साह्नू मतलव कि बड़ा गै मज़ा आया कुतै बी असैं कुश बी करनां होऐ बीडियो बनाई लैन्ने आं अग्गैं पोस्ट करी ओड़नें आं किन्नें कम्म मतलव कि साढ़ै इयां जाईयै होंदे हे ओह् साढ़े पोन दे मतलव कि जरियै होई जंदे न ते मतलव कि इक टैकनॉलजी दा अज्ज बड़ा गै अच्छा गै मतलव कि ओह् होई गेदा ऐड़वांसमैंट गै समझी लैओ कि जेह्ड़ा इन्नी चीज़ां साढ़ियां आसान होई गेदियां न ते जेह्ड़ियां असैं भैन भ्राएं गी किन्नें किन्नें टाईम दे बाद मिलदे दे कोई साल्लें बाद कोई दों सालें बाद ते हून ते फोन दे जरिये भाएं अस रोज़ वीडियो काल करी लैच्चै ते रोज़ उंदै कन्नैं मिली लैच्चै ते लग्गदा गै नी ऐ कि अस इक दुजे कोला दा दूर आं ते केंई जगां अज्ज कल समझो लोग योगा क्लासिस जवाईन करा दे न हून अज्ज कल जियां पिच्छें करोनां करियै हां ते लोग मतलव कि स्कूल बंद हे ते लेग सोशल मीडिया दे थ्रू गै बच्चें गी पढ़ा दे हे टयूशनां बी अज्ज कल मतलव बी फोन उप्परा दा वीडियो कांफ्रैंसिंग कन्नैं सब कुश मतलव कि हून इन्ना असान होई गेदा ऐ कि लोकें गी लगदा गै नी ऐ कि जिन्दगी इन्नी कंपलिकेटिड़ गोई गेदी ऐ ते इस करियै सोशल मिडिया अज्ज कल बड़ा गै अच्छा इक साढ़ा सोरस होई गेदा ऐ कि हर चीज़ अस इजली करी सकने आं अस कुतै बी बैठे रौह्चै कुसै कन्नैं बी यूज़ कन्नैं मिटिंगां करी लैन्ने आं लोकें गी मतलव कि बड्डी इंडस्ट्री साढ़े उधोग न ते ओह् कुतै कुतै बैठे रौंह्दे ते कुतै कुतै बैठियै अपनीं मिटिंगां अटैंड करी लैंदे न जेह्ड़े कि अस जाईयै करदे हे बट अज्ज कल दे जमानें बच्च काफी असान होई गेदा ऐ अस कुतै बी होचै मतलव कि कुतै बी अस मतलव कि अटैंड करी सकने आं जाईयै अप्पूं लगदा गै नी ऐ कि अस उत्थें मज़ूद नी आं उत्थें लगदा कि अस बिच्च गै बैठे दे आं अस मतलव कि उसै मिटिंग बिच्च आं एह् बड़ा गै अच्चा सोरस बनी गेदा ऐ सोशल मीडिया पर एह् मतलव कि साढ़े आस्तै बड़ा गै आसान होई गेदा हर मतलव कि एह् साढ़ी जिन्दगा दी इक आसान जरिया बनी गेदा साह्नू मतलवलकि मोवाईल दे थ्रू इक बीडियोकांफ्रैंसिग आह्ला योगा अज्ज कल लोग घर बेहियै सिक्खा दे बच्चे घर बेहियै ड्राई्ंगां सिक्खा गे पढ़ा दे इवन कि जेह्ड़े टयूशना पर बच्चे जंदा ओह् बी अज्ज कल ऑन लाईन पढ़ी लैंदे जेह्ड़े पैह्लें टीचरें कोल जंदे हे बच्चे पढ़नें गी ओगह् बी हून घर बेहियै पढ़ी लैंदे उनोेंगी मतलव कि लोग गै नी ऐ जानें दी इन्ना करायाखर्च करनें दी जां दौड़नें दी इयां बंदा थकदा बी नी ऐ घर बेहियै राम कन्नै पड़ी लैंदा होरते शोड़ो बच्चे अज्ज कल दिक्खो बच्चे आन लाईन किन्ना कम्म करा दे न हून सीाढ़े हून साढ़े गै बच्चे जेह्ड़े करोनां कोला दा पैह्लें आफिस जंदे हे ते जदूं दा करोनां आए दा ऐ ते बड़ी कंपनियां नै उनैं मतलव कि आक्खी ओड़ेआ कि घर बेहियै तुस बर्क फ्राम होम करी लो ते हून सारी कंपनियां मतलव कि बर्क फ्राम होम गै चूज़ करी लैंदे घर बेहियै सारे कम्म करा दे ते